हलो जी भाई साहब योगेश भाई से बात हो रही है जा भाई साहब मैं बोल रहा था यार प्रकाश लोधी भाई साहब ऐसे थोड़ा सा क्या है ये मसला उलझ गया था हमारा ये ज़मीन का ये अपने भोपाल के नज़दीक में ही है सामने उसमें क्या हे कुछ ज़मीन अपने नाम नहीं थी जो पुरानी ज़मीन थी हाँ तो उसको ले कर एक सामने वाले बंदे ने केस कर दिया है तो उसी सिलसिले में आपको कंटेक्ट करना था नहीं पेपर नहीं ऐसा है देखिए क्या रजिस्ट्री तो ज़ो है अपनी वो है पुरानी वाली है अभी अप हाँ अभी अपडेट नहीं कराई है ओनलाइन नहीं कराई है उसको हाँ तो उसी मुद्दे में बात करना था आप से तो अभी कहाँ हैं आप हाँ रजिस्ट्री तो है उसकी लेकिन अपडेट कराना पड़ेगा अभी क्या है ओनलाइन हो गई है ना जी तो उसी सिलसिले में मै सोच रहा था अगर आप मिल जाते तो सारी बातें कर लेते क्या क्या डोक्यूमेंट्स लग रहा है कैसे क्या रहेगा हाँ अभी तो मैं फिलहाल तो घर पर ही था मगर आपको

ठीक हे भाई साहब मैं भी सोप से फ्री हो जाऊँँगा साढ़े चार पाँच बजे के समथिंग तो साढ़े पाँच तक आ जाऊँगा वहीं पर तो डोक्यूमेंट्स वग़ैरह ऐसा कुछ ले कर आना है क्या

ओके है चलिए ठीक है भाई साहब जी ठीक है भाई साहब